ایسی بیماریاں ہے جو مخصوص موسموں میں زیادہ پائی جاتی ہے موسمی بیماریاں کہلاتی ہے جن میں سے کچھ عام موسمی بیماریاں ہے برسات کے موسم میں ہیضہ برسات کے موسموں میں مچھر کا بھارت کے لون کا چسکا بیماری پھیلتا ہے اس سے بچاؤ کے لیے مچھر میں کٹنے سے بچنا اہم ہے اور ماسکیٹو اور ریپلنٹ کا استعمال کرنا بھی مددگار ثابت ہوتا ہے سردیوں میں نزلہ زکام سردیوں میں نزلہ زکام ایک عام موسمی بیماری ہے ہاتھ دھونا اچھی طرح سے خیارات کا استعمال اور کامیاب علاج کے طور پر کام آتے ہیں مانسون کے موسم میں ملیریا مانسون کے دوران ملیریا کے برساتی مچھروں کے کاٹنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے ماسکیٹو نیٹس اور اینٹی ملیریا دوائی استعمال کرنا ملیریا کے خطروں کو کم کرتا ہے گرمیوں میں چھوٹے بچوں میں چھرچھسرے کا کمی گرمیوں میں بچوں کو زیادہ پانی پینے کی ترغیب دی جانی چاہیے تا کہ وہ چرچرے سے بچ سکے ان بیماریوں کا بچاؤ اور علاج ممکن ہے مناسب ہائجین ہاتھ دھونے کا اہتمام اور صفائی کا خیال رکھنا اہم ہے احتیاطی تدابیر ماسکیٹو رپلینٹ استعمال کرنا ملیریا کے خطرے کم کرنے کے لیے پانی جمع ہونے والی جگہوں کو صفائی کرنا اور جاگرُک ہونا اس کو بچانے کے لیے کاروائی کرنا اہم ہے ویکسینیشن جب بھی ممکن ہو موسمی بیماریوں کے خلاف ویکسینیشن کرنا فائدہ مند ہوتا ہے سالم زندگی صحیح غذا روزانہ کمزوری کے خلاف جدید علاج کے لیے مددگار ہوتی ہے طبی مشورہ بیماری کی صورت میں طبّی مشورہ لینا اہم ہے اور ڈاکٹر کی ہدایتوں کو برعکس وہ نہیں کرنا چاہیے موسمی بیماریوں کی بھرپور معلومات اور احتیاطی تدابیر لینے سے آپ ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور ان کا سرِعام علاج کر سکتے ہیں